مہاراشٹر میں پیروی کیے جانے والے مختلف مذاہب ذاتی یا ترقیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف طریقوں کا استعمال کرتے ہیں یہاں کچھ اصولوں کی بات کرتے ہیں جو مہاراشٹر میں مذاہب کے افراد ذاتی یا ترقیاتی مسائل کو حل کرنے میں استعمال کرتے ہیں پہلا مذہبی تعلیمی ادارے مہاراشٹر میں مذہبی تعلیمی ادارے مختلف مذاہب کے افراد کو ان کے معاشرتی اور مذہبی تربیت دینے میں مدد فراہم کرتے ہیں ان تعلیمی اداروں کے ذریعے افراد اپنے عقائدی روایات کو سمجھتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی میں اطلاق کرتے ہیں دوسرا مذہبی رہنماؤں کی رہنمائی مذہبی رہنماؤں کی تشہیری مواقع خطبات اور بیانات کے ذریعے افراد کو ذاتی یا ترقیاتی مسائل کے بارے میں رہنمائی دی جاتی ہے تیسرا مذہبی کتب اور مقالات مختلف مذہبوں کے کتب اور مقالات افراد کو ان کی عقائدی تشہیر کے ساتھ ساتھ ذاتی تلاش اور اصلاح کے لیے مواد فراہم کرتے ہیں چوتھا عبادات اور روزانہ عمل مذہب کے افراد اپنے روزانہ عبادات اور عملی عبادات کے ذریعے اپنے اندرونی خصوصیات کو پیدا کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں پانچواں مذہبی مشاورت افراد مختلف مذہبوں کے علما کے مشاورت سے ان کی ذاتی یا ترقیاتی مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں یہ تربیتی اصولوں کا مجموعہ ہے جو مہاراشٹر کے مذہبی افراد اپنے ذاتی یا ترقیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کے ذریعے افراد اپنی زندگی کو معاشرتی اور مذہبی اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں